दिल्लीअ में हुअं त को बि इंडस्ट्री हाणे ना आहे छाकाणि त दिल्लीअ जी पॉल्युशन पॉलीसी जे करे जेके बि इंडस्ट्री हुजनि हुअई सभई हाणे दिल्लीअ खे बाहिरियां आउटस्कट या एनसीआर ईअ में आहे चाहे उहे नरेला हुजे या ग्रेटर नॉएडा हुजे उहा असांखे या गुड़गांवा हुजे या गाजियाबाद हुजे या मानेसर हुजे बती वरी बि कुझु हिकु नंढी इंडस्ट्री आहिनि जेके ओखला एरिया में आहिनि बाक़ी नंढा वापारी हाणे बि दिल्लीअ में पंहिंजो रैगुलर कमकार था करे करे सघंदा आहिनि ऐं पंहिंजो कमु धंधो कंदा आहिनि ऐं हुनजे त ई हुननि जी पूरी जी पूरी ज़िंदगी जी आजीविका हलंदी आहे

पॉलेसी जी ए करे हिन खे स्ट्रीक्टली लागू कयो आहे ऐं सभई वापारी संस्थान बि हिन खे मञण लाइ लागू आहिनि